एक किताब छलै जे हम एक बेर पढ़ने छलियै एकटा किताब जेकर नाम छै भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरू शुरूमे पढ़ली जखन हम अष्टम वर्गमे छलियै तऽ हम पढ़ने छलियै खास कै के संक्षिप्तमे लेकिन जखन हम तनी बड़ भेलहुँ जखन हम पढ़लहुँ तऽ हमरा शुरू शुरूमे ओते नीक नहि लागल जे भी अर्थ व्यवस्थाके से भी जे संबन्धित जे विषयवार जे वस्तु छलै ओकरा हिसाबसँ लेकिन जखन हम ओकरा पढ़े गेलियै पढ़ैत छलियै ओकरा आगू जे पढ़लियै तऽ जे भी मुद्रा विनिमयके जे संसाधन छै अपना सभक देशमे जे पहिने उपलब्ध छलै जे भी कर माध्यमके जे भी सब छलै जे भी सुचारू रूप व्यवस्था से चलाबऽके लेल जे भी मुद्रा विनिमयके साधनके चुनल गेलैया बादमे सिक्का सबके जब परिचालन भेलै ओकरा बाद जे कागजी नोट सबके परिचालन भेलै से सब पढ़लियै से सब हमर विचारके बदलि देलक भारतीय इतिहासके बारेमे जानकारी लेबैत मुद्रा व्यवस्थाके रूपमे मुद्रा व्यवस्थाके जानकारी लेबाके लेल ताहि लैके हमरा ई बड नीक लागल आगू पढ़ऽके लेल ओतऽसँ हमर विचार धारामे परिवर्तन भए गेल हम आजतक एकटा हमर पसंदीदा विषयमेसँ भारतीय अर्थ अर्थव्यवस्थाके जे भी आर्थिक प्रगतिके लेल जे भी समाचार हुए चाहे जे पुस्तक हुए से सब हमरा बड आकर्षित करैया पढ़ऽके लेल